पिछले कुछ वर्षों में मनोरंजन बहुत अधिक बदल गया ये पिछले कुछ वर्षों में नहीं ये यही चालीस पचास वर्ष पूर्व जो हमारा समाज था या हमारे लोग थे वो हर शाम दिन भर काम करके आते थे और हर शाम एक जगह इकट्ठे होकर अपना बातचीत करते थे कुछ न कुछ करते थे और अब लोग अब लोग अब भी लोग काम करके आते हैं तो शाम को वो मिलते विलते नहीं हैं किसी से आजकल के लोग किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहते वो आते हैं शाम को तो टी वी देख लेते हैं या फोन चला लेते हैं और बस यही करके सो जाते हैं पिछले चालीस पचास वर्ष पूर्व लोग एक साथ जो भी कुछ कार्य करते थे सबकी राय बात को लेकर और एक साथ वो अपने टीम बनाते थे पछले लोग ग्रुप उनका होता था एक विषय पे कुछ विषय पे वो बात करते थे आपस में समझते थे अपना ज्ञान को अपने ज्ञान को बाँटते थे एक दूसरे से लेकिन अब के समय में लोग लोग ज़्यादातर अपना वक्त टी वी पे या या टी वी पे या मोबाइल पर ही बिताते हैं बीस बीस यह पन्द्रह बीस साल पहले भी मैं जब बहुत छोटा था तो हमारे गाँव में एक रेडियो था जिससे उस वो रेडियो भी था तो लोग कई लोग जुटते थे और रेडियो को सुनते थे फिर भी रेडियो तक तो अच्छा था लेकिन जब टी वी आ गया और इस्मार्ट फ़ोन आ गया तो लोग अकेले ही देखना पसंद करते हैं और अकेले ही रहना ज़्यादा लोग एक दूसरे पर वो नहीं मतलब ध्यान नहीं देते जो लोग अब तो गाँव में तो अभी भी बहुत गाँव में तो अभी भी बहुत लोग एक रह एक साथ रहते हैं जुटते हैं घर में जाते आते हैं बातचीत करते हैं लेकिन शहर में जो लोग फ्लैट ओलैट में रहते हैं वो तो बस अपने फ्लैट में एक तरह से कैद रहते हैं कोई अपने पड़ोस वालों के भी बहुत सारे लोग नहीं जानते उनके पड़ोस में रहता कौन है बस अपने आप तक ही सीमित रहते हैं उस फ्लैट तक ही सीमित रहते हैं और सारा दिन बस फ़ोन या अपना काम करते हैं बस नौकरी के लिए भाग दौड़ करते हैं नौकरी मिल गई तो रोज नौकरी करते हैं और शाम को घर बस उनके जीवन में यही रह गया है और गाँव में भी बहुत तेजी से फैल रहा है मोबाइल का प्रचलन या टी वी का प्रचलन गाँव में भी पहले जितना एकता या पहले जितना अब वो वो नहीं रहा गाँव के लोग भी अब गाँव में अभी भी अब बहुत अच्छी चीज़ें हैं शहर के मुकाबले तो गाँव बहुत अच्छा है क्योंकि जब जब कोरोना अभी दो तीन साल पहले फैला था तो सबको गाँव की याद आई थी सारे बहुत से लोग शहर शहर छोड़ के गाँव की गाँव आ रहे थे और वो जब वो गाँव में है थे तो जब वो गाँव में शहर गए के थे तो वो अपने ही शहर जैसे जीते थे घर में रहते थे तो वो फिर कोरोना बाद वो तो चले गए लेकिन उनकी जो थी घर में ये परम्पराएँ थीं वो गाँव में रह गई और गाँव के लोग भी वैसे ही धीर धीरे होने लगे हमारे गाँव के तो ज़्यादातर लोग अब अकेले ही रहना पसंद करते हैं और टी वी मोबाइल तक ही रहते हैं लेकिन फिर भी शाम को तो ज़्यादा नहीं शाम को तो बहुत से लोग जुटते हैं एक हमारे गाँव के बाहर बंगला है वहीं पे लोग जुटते हैं खेलते हैं ताश खेलते हैं बैठते हैं बात करते हैं यही सब